गांवांतले लोक जेन्ना टिवी पळयतात तेन्ना वेगवेगळे खेळ पळयतात तांकां खूब उमेद येता आनी आपलोय भुरगो असो जावचो असो अशें तांकां दिसता पूण तें शक्य नासता जे गांवान श्रीमंत आसता तेच भुरगे तेच बापूय आपल्या भुरग्यांक शहरांतल्या ठिकाणार ज्या जाग्यार ग्रावंड आसा मैदानां आसा थंय धाडूंक शकता कारण बाकीचे जे लोक आसा तांचे कडेन तितले जोड नासता इनकम नासता आनी हें तांकां शक्य जायना म्हणून तांकां खूब उमेद आसून सुद्दां ती उमेद मारची पडटा आनी ते अशें म्हणटात की गांवान जर आमकां त्यो सोयी उपलब्ध जाले जाल्यार आमचे भुरगे वयर सरतले फुडें तें शिकूंक पावतले वेगवेगळे गेम्स ज्यो आसा त्या हातूंत प्रगती करूंक शकतले जाल्यार विशिश्ट गेमीचेर ते आपलें लक्ष दिवन फुडें सरतले पूण त्या तरेची जी सोय आसा ती तांच्या गांवान मेळना अशें तें म्हणटात तरी जालें तरी हे इतलें जालें तरी सुद्दां सोयी नासल्यो तरी सुद्दां तांकां एक जर योग्य मार्गदर्शक मेळत आनी ताका फुडें हाडूंक शकत जाल्यारूय तें बरें अशें तांचें मत आसा खेळटा आसतना किदें दुर्घटना घडली खंयच्या भुरग्यांक मार बसलो जाल्यार पडलो दुखापत जाली जाल्यार ताका ती जी मॅडिकल फेसिलिटी जाय ती त्या टायमान मेळना आनी असो एक केन्नाय प्रसंग येवंक शकता अशें ते सांगतात की त्या दुखापती खातीर तो भुरगो आयुश्यभर तसोच उरूंक शकता जाल्यार ती दुखापत बरी जायना अशी जावंक शकता कारण त्याच टायमार ताका ते योग्य इलाज जावंक ना म्हणून आनी तांचें अशें मत आसा की सगळी कडेन मोबायल जाल्या तंत्रज्ञानाचे वेगवेगळे खेळ घरान बसल्यान चालू आसा त्या खातीर म्हजो भुरगो बिगडूंक शकता म्हणून तांकां भायर वचून खेळपाची सोय कशी तरी जावंक जाय आनी तांचे कडेन तसो जाय तितलो इनकम उत्पन्न नासल्या कारणान ते भुरग्याक खेळांत वयर काडच्या खातीर अडलेले भशेन जातात कारण तांकां जाय जाल्यार ते खंयच्याय शहरान भुरग्याक धाडून जे लागचें शहर आसा थंय धाडून त्या भुरग्या खेळान बरो असो खेळाडू करूंक शकना ही तांची खंत आसा म्हणून त्या रस्त्यान त्या खेळा खातीर भुरग्यांक वाट मोकळी करून दिवच्या खातीर कितेंय सोय जाली जाल्यार ते आमी खूश जातले अशें म्हणटात